छोटका मोबाइल रहय तऽ लोक खाली बात करैत रहय बतियाइत रहय नंबर उंबर डालइ कऽ कऽ के आर कइछो नहि होइत रहय छोटका मोबाइलसँ बड़का मोबाइल लोक चलबैत हइ फेसबुकपर फोटो छोड़ैत हइ फेसबुक चलबै हइ फेसबुकपर वीडियो देखैत हइ नेटपर वीडियो देखैत हइ फोटो घीचैत हइ तऽ नेटपर फोटो डालै हइ फेसबुकपर छोड़ैत हइ फोटो इंस्टाग्राम चलबैत हइ फोटो घीचैत हइ तऽ ई टिकस बुक कऽ लैत हइ इएह मोबाइलेसँ बड़के मोबाइलसँ बड़का मोबाइल रहयसँ बहुत सुबिस्ता होइ लोककेँ घरपर लोक खाना मङ्गा लैत हइ होटल बुक कऽ लैत हइ इएह बड़के मोबाइलसँ बहुत रङ्गके बात बड़का मोबाइलसँ लोक तऽ सभकिछोमे बड़के मोबाइल खोजैत हइ